पक्षी जे छै अपन बच्चाके रूपेके लिअ कोनो टहनीपर अथी घास अथी सब लै कऽ लकड़ी सब घाससभ लै कऽ जाकऽ अपन जे छै कोनो टहनीपर अथी लगबइ छै घोसला बनबइ छै उमे जे छै कोनो भी पानि आबय पाथर आबय किछो अपन बच्चाके रक्षा करय छै ओ जे छै कतहु भी ओ अपन घोसलाके बच्चाके लिए जे छै बनैत बनबय छै जेनाकि कोनो भी पेड़के अथी पर नारियलके टहनीपर सब जगह अपन बच्चाके सुरक्षाके लिये बहुत अच्छासँ पक्षी अथी बनबय छलियै बच्चाके जे छै अथी नहि हुवे पत्थर नहि अथी हुए सबकिछु भगजोगनीके जे अथी सब होइ छै रातिके जे भगजोगनी होइ छै ओकर अथी लए कऽ उ जे छै पक्षी अपन घोसलामे लगबइ छै जे लाइटके अथी हुअइ सुविधा हुअइ सबकुछके अच्छासँ अथी करय छै पक्षी जे छै अपन बच्चाके जे छै बहुत अच्छासँ अथी करय छलियै ओइमे जे छै कोनो तरहके अथी नहि छलै ई सब किछु जे छै पक्षी जे छै अथी घोसला जब चाँव चाँव करय छै तऽ पता चल जाइ छै जे एते ई घोसला बनेने छलियै रहय रहै बहुत पक्षी जे छै बच्चा सभके अपन रक्षा करलियै कि ओ अपन अथीमे उठाके जे छै मुँहमे उठाके ऊ बच्चाके अपन घोसलामे लै कऽ जाइ छै बहुत अच्छासँ अथी राखय छलियै सबकिछुके बहुत अच्छी अच्छा बात रहय छलै